म्हाका चडशीं लोनाची कांतारां आवडटात आनी तीं म्हणल्यार कोंकणी कांतारां ताचो वॉयस ताची सिंगींग स्टायल आनी ताची कांतारां एकदम आवडटात